ॿ हज़ार टेवीह उणिवीह सौ नव नव हज़ार तेरहां सौ चोॾहां पंद्रहां हज़ार पंज सौ वीह अरिड़हां हज़ार सत सौ टीह तेरहां ॿारहां उणिवीह सौ टे हज़ार वीह छह हज़ार चारि सौ ॿ